मेरे अनुसार आधुनिक दुनिया में लोगों के लिए प्रौद्योगिकी कौशल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेन्ट है सोशल मिडिया सोशल मीडिया में आज कल सोशल मीडिया के थ्रू दुनिया एक तरह से कहा जाए तो डिजिटल हो गई है आज कल सारा काम डिजिटल हो रहा है यहाँ तक की हम ऑनलाइन खरीदी कर रहे हैं ऑनलाइन लेन देन आनलाइन ऑनलाइन चल रहा है हमारा है न आजकल एजुकेशन भी ऑनलाइन हो गया हां जैसे हमने अभी कोरोना के दौर में देखा कि सारी क्लासेज बंद पड़ी थी स्कूल्स बंद पड़े थे कोचिंग्स बंद पड़े थे उस दौरान सारे कोचर लोगों ने और सारे टीचेर्स लोगों ने जो बच्चों को ट्रीट किया वो ऑनलाइन के थ्रू ही ट्रीटमेंट दिया उनको इसलिए आज सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा स्कोप है और बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण भी है